ہیلو زید یہ جو آدھار کاڈ جو سینڈ کرا ہے حالاںکہ بالکل غلط ہے اس طرح سینٹ نہیں کرنا چاہیے یہ جو چیز ہے کہ کسی کو آدھار کاڈ دے دینا کسی کو سینڈ کر دینا یہ چیز غلط ہے کہ بہت سارے اسکیمر جو ہیں پھر رہے ہیں تم اس طرح دوبارہ مت کرنا کہ آدھار کاڈ سینڈ کر دینا سینڈ کر کے پھر اس کو او ٹی پی بتا دینا کیوںکہ یہ جو چیز ہوتی ہے بہت سیفٹی ہوتی ہے ان چیزوں میں سیفٹی رکھنی چاہیے ہمیں ان چیزوں کے اندر بہت جو ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں کے اندر کہ ہم اپنا آدھار کاڈ یا کوئی سا بھی ڈاکیومینٹ سینٹ نہ کریں کیوںکہ اس کے ذریعے سے ہی اس کے ذریعے سے ہی بہت سارے یہ جو ہیں اسکینر جو اسکیمر جو ہیں بہت سارے بہت سارے ہیں جو ہمارے بینک سے مطلب اسکیم کرتے ہیں ہم ان کو او ٹی پی بتا دیتے ہیں کسی کو بھی تو تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا یہ بہت ہی غلط حرکت ہے اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں بہت ہی غلط ہوتی ہیں اور اور دوسروں کو بھی یہ بات کی تسلیم کرنا کہ یہ بات کہنا کہ ہمیں آدھار کارڈ سینڈ نہیں کرنا چاہیے اور آدھار کاڈ ایک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جان پہچان ہوتی ہے انڈیا کے اندر یہ کہ آپ ایسی حرکت جو ہیں جو تم نے کری ہے ایسی حرکت نہ کریں آئندہ سے خیال رکھیں اس چیز کا کہ آدھار کارڈ جو ہیں زید سیئرڈ نہ کریں کسی کو